सर मेरे द्वारा पिछले दो दिन के लिए आपके यहाँ से गाड़ी बुकिंग की गई थी और सर मैं कान्हा केसरी पार्क घूमने गया हुआ था तो सर मुझे काफ़ी रात हो गई थी तो आपके यहाँ से मुझे सुरक्षित रात्रि में अपने घर पहुँचा दिया गया और काफ़ी अच्छा व्यवहार आपके यहाँ के ड्राइवर का था काबीले तारीफ़ था सर सराहनीय कोई इतना पेशेंस नहीं दिखा पाता जितना उन्होंने दिखाया और हमारा ध्यान रखा और हमारी सुरक्षा की आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर